औ हेलौ हेल' औ औ मोनगोन मेरला दङ नों मा नांगौ दंजोबो गासिबो औ गासिबो मोनजोबगोन लांफैनो हागोन बिदिनो बहलफ्रा बिदिनो चल्लिस थारुनफ्रा बिदिनो फनचास बिदिनो आरो दामा टमेट'फ्रा बिदिनो ट्रिस थाखा किजि नों लांफैयोबा आंनावबो थोजोबाबो जानो हागौ जेखि जाया नोङो बुरजा लांफैयोब्ला आं दस्राफोरनिफ्रायबो दे कालेक्ट खालामना हरनो हागोन दे

औ लांफैनो हागोन दे औ मोनजोबो लांफै

औ गासिबो दंजोबो नों मा लांफैयो नोंनि नांगौ माने गासिबो दंजोबो लांफै आंनाव आंनाव गैजोबाबाबो आङो लोगोफोरनिफ्राय कालेक्ट खालामना हरगोन दे लांफैनो हागोन औ

औ औ औ दे गाबोन लांफैदो